हेलौ औ हेलौ खोनाबाय सोंहरदो नोङो थारमाने औ मावनोथ' हायो ओमफ्राय बे न' न' लुनो थाखाय मा मा अस्थ्र' नांगौ बेफोरो दंजोबखायो हाब बुस्थुफोरा गासैबो सौफैजोबखानानै दंखायो ना आं बिदिब्ला गाबोन थांनोसै नामा बे औ बे बिल्डिंखौनो मोजाङैनो नांगौ रोखोमनि बुस्थुफोरखौ जगायनानै होनांगोन नङाबा मोजां रोखोमै जानाय नङाना

औ थारमानि आं मिस्ट्रिफोरखौबो लानानै थांखानोसै साब्रैसो लांनोसै नामाथाय आङो एसे थाब हानाय बायदि मिस्ट्रिफोरखौबो एसे गोरों गोरोंफोरखौ लाङाबा जानाय नङा ना नङाबा बिल्डिं लुनायनि खोथा नालाय बे बिल्डिंआ मोजां रोखोमै जायाबा कमप्लेन थांगोन ना बेखायो हेड मिस्ट्रिफोरखौ लानानै थांखानोसै आरो बेफोरनि ओमफ्राय मिस्ट्रिफोरनि खरसाफोरखौ नों मोजाङै बुजायनानै होबानो जाबाय दानि दानि दिनावथ' हाजिराया बेबायदिनो साराइ सयस' साटस' थाङो मिस्ट्रिफोरना मिस्ट्रिफोरनोहाय लेबारफोरनोथ' आजिखालि सारिस' पासस' आनो जाहैबाय नालाय नों लेंनानै लानानै जेब्ला मावङो होनब्ला नों थिग रोखोमै बुजायनानै होबानो जाबाय मिथिबाय

होम्बा जाथ'बाय नामा दोननोसै दे